हम गइया रखे हैं औ गाय को खिलाते पिलाते हैं दूध निकाल कर सुबह डेरी पर दे देत हैं देते हैं शाम को बच्चे खाते हैं घर में सब लोग खाते पीते हैं अपना हमारी खेत नहीं है ऐसे एक दुसरे से स सब हो रहा है अब काम करके कोई लड़के बाहर हैं तो कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ अपना काम कर रहे हैं और पढ़ते हैं सभी लोग यही कर रहे हैं ऐसे हीं हमारे गाँव के सब लोग यही करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं किसी से कोई दुश्मनी या वो नहीं करते हैं सब लोग के रहते हैं अच्छे से जिसका जहाँ उम्मीद बनता है वहीं अपना कर लेते हैं ऐसे सबका व्यतीत होता है गाँव शहर में हर जगह सब लोग भाग भाग अपना काम देखते हैं जो जिसको मिलता है वही करते हैं फिर कहीं सड़क पे काम लगा है तो कहीं तालाब खना रहा है तो कहीं घर मकान बन रहा है कहीं जो जिसके बनता है वो अपना कर लेता है हमारे घर में हमारे सास ससुर बुज़ुर्ग हैं और ससुर को हमारे फ़ालिज मारा हुआ है एक बार ये कराते हैं थोड़ा बहुत घूम चल फिर लेते हैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाते हैं और तो सब लोग बच्चे भी घर नहीं रहते अपना काम धंधा कर रहे हैं बाहर दिल्ली कोई है कोई जबलपुर में है ट्रांसफार्मर कम्पनी में हैं वो जींस का कप पैंट बनता है वहाँ एक लड़का रहता है करता अपना धंधा करते हैं खुद की यही से सब अपना काम कर रहे हैं सब लोग और हमारा तीन पोती हैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं इतनी औकात तो है नहीं हम कहीं अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएं या पढ़ाएं फिर भी जो है वो ठीक है सब खुश हैं हम लोग